नमस्ते मैम क्या स्वागत कर सकते हैं हम आपका कहाँ घूमना चाहती हैं आप जौनपुर घूमना चाहती हैं कितने लोग हैं मैम आप लोग तीन लोग हैं तो ठीक है मैम हम आपको जौनपुर का प्रसिद्ध है मैम दुर्गागंज की मिट्टी प्रसिद्द है और हमारी जंघई का मोतीचूर का लड्डू प्र प्रसिद्ध है और जंघई की मूली प्रसिद्ध है भंधवा का मारखंडे का समोसा प्रसिद्ध है मतलब ल दर्शन करने के लिए आ तो मैम चौकियन धाम है तो तीन लोग हैं आप लोग

आ मैम आपको पिट्रोल का भाड़ा आपको देना होगा और हमारा आदमी एक साथ जाएगा आपके तो टोटल आपको दस हज़ार रुपये का खर्चा होगा जबकि पिट्रोल का भाड़ा आपको देना होगा और होटल में रहना चाहती है या फ़िर मतलब आपका कुछ है सुविधा उविधा होटल में रहना चाहती है तो मैम होटल में रहना चाहती है तो होटल का भी बिल आपको खुद देना पड़ेगा और खान खर्चे का भी बिल आपको ही देना पड़ेगा और एक हमारा आदमी रहेगा वह आपको सभी जगह घूमाएगा जो जो जी मैम क्या हैलो खाने में भी आप जो खाना चाहती हैं मतलब खाने में क्या प्रसिद्ध है खाने में प्रसिद्ध है यहाँ की दाल चावल और लिट्टी चोखा हुआ यह सब प्रसिद्ध है तो मैम बताइए मैम वह तो आपके ऊपर डिपेन्ड है कि आप एक स्थान पर कितना समय लगा सकेंगी या लगाएँगी जी ज़रूर यहाँ होटल क्यों नहीं मिलेगा हाँ तो वह तो खर्च आपको देना होगा ना मैम वह होटल का खर्च मैम वह तो होटल वाले आपको बताएँगे बस हम लोस हमारा आदमी जाएगा आपको वहाँ तक छोड़ेगा आपको होटल रूम बताएगा आपको होटल रूम के मैनेजर से आपको बात करवाएगा उसके बाद को वही पैसा बताएँगे पैसा तो आपको देना है बसा होगा हमारी गाड़ी का हमारे आदमी जो घूमाएँगे आपको पिट्रोल गाड़ी का तो खुद ही भरना प